अरे भाऊ मां ॿुधो आहे तव्हां खे डेनवर्स जो डिओडरेंट खपे अरे भाऊ न वठिजो मां ऑडर कयो हो ऐं मुंहिंजो हेॾो बेड एक्सपीरियंस रहो ऐं मां हुनखे ऑडर करे करे मां सोचियो कि ॾाढो सुठो हूंदो ऐं मां लॻाए करे शादी में वियो हुअसि मूंखे लॻो छोकिरियूं पास ईंदियूं पर भॼी वयूं हेॾी स्ट्रोंग महक हुई हुनजी एतिरी स्ट्रोंग महक हुई भई मूंखे अची नकु मूंखे सुठी न पई लॻे मां हाणे अॼु खां पोइ त वठ वठदुंसि ई न हेतिरी ख़राबु महक हुई हुनजी हेतिरी बुरी महक हुई मां तव्हां खे छा ॿुधायां ऐं हां तव्हां ॿियो कोई प्रोडक्ट वठी सघंदा आहियो डेनवर जो न वठिजो उनमें सॼो गैस हूंदी आहे सिर्फ़ गैस ई हूंदी आहे तव्हां हिक वारी लगाओ ऐं हुनजो उहे शो कंदा आहिनि इहे चोवीह कलाक ताईं हलंदो अड़तालीह कलाक ताईं हलंदो पर इहे बसि थोरी देरि में ई थोरे कलाक में ई ईंअ फ़ुर्र थी वेंदी आहे उनजी महक मां तव्हांखे चवां थो इहो न वठिजो इहो बेकार आहे